आङो मोजां मोनसिननाय बिजाब माखासे दङ जेरै माखासे हादोरनि माखासे हादरनि सायाव थानाय माखासे बिजाबफोर बेफोरखौ मोजां मोनो बिनि सायाव आरो सावथुन माखासे नुथाय माखासे सावथुनफोर दङ माखासे मोजां सावथुनफोर बेफोरखौ आं मोजां मोनो आंनि फेभारेट बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो माखासे लाभ स्ट'रि मोजां मोन्नाय बेफोरनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे श' टिभि श' दं जेरै कापिल शर्मा बिनि कापिल शर्मानि श'वाव माखासे गोबां एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय जायो माखासे गोसो मोजां मोन्नाय आरो माखासे गोबां माखासे नुथायफोर नुनो मोनो जेरै सोरखौबा सोरनिबा माखासे ओरैनो माखासे फावथिना आरो माखासे बुंनाय आरो सोरखौबा माखासे मोजां मोन्नाय माखासे बाथ्राफोर फोरमायनानै मोजां मोनहोनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो माखासे आरो बेयाव गोबां माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनो माखासे गोबां गुबुन गुबुन माफा माखासे सावथुननि माखासे सावथुन गिरिफोरखौबो लिंहरो बिसोरनि माखासे सावथुनफोरखौ बासे दिहुन्नानै दिन्थिफुंनायनि सिगां बिसोरनि सायाव रायलायनाय जायो आरो फोरमायो माखासे गोबां आरो सुबुंफोरनो फोरमायनाय जायो बिनि थाखायनो मोजां मोनो माखासे आरो गोबां नुनो मोनबावो बिनि सायाव माखासे हादर सिबियारि आरो माखासे गोबां गासैबो जाथायफोरखौ जाथायफोरनि सायाव माखासे दिहुन्नाय बेफोर गासैखौबो बेयाव फोरमायो आरो सुबुंफोरनो फोरमायथि होयो आरो बेखेवलाङो जोङो नुनो मोनो बेयाव गोबां माखासे हादोरनि हादोर सिबियारि माखासे दावहा नांग्रा बिथांमोनखौ बिथांमोननि सायावबो माखासे मेल मिथिंफोरबायदि माखासे खुंथाइ खुङो आरो बेफोराव बिसोरनि माखासे गोबां बाख्नाय जाथाव खामानिफोरखौ बाख्नायनाय जायो मोजां मोन्नाय जायो आरो फोरमायथि मोन होनाय जायो मा मा मावलांनाय आरो माखासे गोबां हादोरनि सिबिथायारि बेफोर गासैखौबो नुनो मोनो बिनि थाखायनो आङो बे श'खौ मोजां मोनो बिनि थाखायनो गोबां मानसिफ्राबो मोजां मोनो आरो नायो बिनि थाखाय मानोना बियो गोबां माखासे जालांनाय बिफोरबादि समफोरनि जाथाइफोरखौ फोरमायथि हैयो आरो गासैखौबो गोसो गोजोन्नायखौ लाबोयो आरो इम्प्रेस्ट खालामनाय जायो बेफोर गासैबो बे टिभि श'नि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे टिभि श'वाव गोबां माखासे जोङो हादरनि माखासे जाथाइफोरखौ नुनो मोनो माखासे गोदान गोदान दिहुन्थाइ आरो माखासे जौगानाय हाबाफारि बेफोर गासैखौबो जोङो टिभिनि गेजेरजों गोबां जोङो फोरमायथिहोनाय बेफोराव जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो मोजां मोनो आरो बिजों लोगोसे गोबां हादोदनि जाथाइ आरो गावनि माखासे दिहुन्थाइ बेफोर गासैखौबो जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो आङो टिभि श'खौ जोबोर मोजां मोनो आरो गावनि गोसो मोजां मोन्नाय आरो जेरै डिस्कवरी बिफोरबादि सेनेमा जोङो जिब जुनार बेफोरनि सायाव दिन्थिनाय बेफोरबो जोङो मोजाङै मोजां नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो जिब जुनादखौ नुनो मोनो जोङो मोगथाङै नुवाबाबो नाथाय जोङो बे टिभि श'नि गेजेरजों जोङो डिस्कवारीनि गेजेरजों बेफोर गासैखौबो नुनायनि थाखाय आङो बे श'खौ जोबोद मोजां मोनो बेजों लोगोसे माखासे इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माखासे चेनेलफोर जोंनि टिभिआव नुनो मोनो बेफोराव माखासे जोङो गोबां इन्टारटेनमेन्ट आरो गावजों गाव हादोर सिबिनाय आरो माखासे इन्टारटेनमेन्ट सिनेमाफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनि थाखाय आं मोजां मोनो आरो बे टिभि श'वा गासैबो बुहुम नाङै मुलुग नाङै गासैजोंबो अनसायजानाय आरो बज'बनानै लाजानाय मोनसे श' बेफोर गासैबो गासैजोंबो माखासे गासैबो गोनांथि आरो माखासे सुबुंफोरनो फोरमायनो थाखााय बे टिभि श'फोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो टिभि श'खौ माखासे गोबां जाथाइफोरनि सायाव जेरै न्युज आरो माखासे गोबां खामानिफ्राव बाहायनाय जायो न्युज बाहायनाय आरो गोबां जाथाइफोरखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो बियाव बिफोर गासैखौबो टिभिनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो आङो जोबोद मोजां मोनो बे टिभि श'खौ मानोना टिभि श'नि सोमोन्दै गासैबो सबुङानो मुलुगनां सुबुङारिया मिथि जोबो मा जायो बिनि थाखायनो टिभि श'वा गासैजोंबो अनसायजानाय बिनि थाखायनो गासैजोंबो मोजां मोनजानाय बिनि थाखायनो आंबो आंनि फेभारेट मोजां मोन्नाय मोनसे श' टिभि श'वा बेनो